السلام علیکم جی آدھار آفس سے ہو رہی ہے جی جی دراصل آدھار کارڈ اپنا اپ ٹو ڈیٹ کروانا جی جی اسی سلسلے سے جان آپ سے جانکاری لینا ہے کہ کیا کیا ڈاکومینٹ وغیرہ لگے گا کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہوگا جس سے ار میرا ایڈریس ڈیٹ آف برتھ سدھارنا جی

نہیں ہم یہاں قریب ہی میں رہتے ہیں جی جی ہاں آپ کا نمبر انٹرنیٹ سے نکالا ہے جی جی جی آپ بتا دیجیے تھوڑا کیا کیا کرنا ہوگا ہاں ٹھیک ہے اچھا پہلے آنلائن ڈیٹ سلیکٹ کرنا ہوگا اچھا ہوں اچھا اپڈیٹ دیجیے گا اس کے بعد اچھا ایڈریس کے لیے الگ ڈیکومنٹ اچھا ڈیٹ آف برتھ کے لیے الگ اچھا اچھا اچھا فام بھی ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے لے لیتے ہیں سر ٹھیک ہے آپ کے پاس آنے سے ہو جائے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے اچھا سو روپیہ پیسہ بھی لگے گا ٹھیک ٹھیک ہے ہم سب کچھ لے کر کے ہم بک کروا لیتے ہیں وہاں جی جی شکریہ آپ کا